हाणे वेझो ई मां हिकु साइट तां चश्मा घुराया पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे अदिअ लाइ त मुंहिंजे अदीअ खे बि मां उहा हिकु तुहिफ़ो ॾिनो ऐं उन खे ऐॾो वणियो सो उहो चश्मो ऐं मूंखे बि उहो ॾाढो वणियो त जेकॾहिं उहा किथे बि ॿाहिरि वेंदी आहियां मां वेंदी आहियां त असां ॿई उहो चश्मो पाए रखंदा आहियूं छाकाणि त उहा असांखे उस खां ॾिसण खा बचाईंदो आहे ऐं हेॾा सुठा आहिनि न उहे चश्मा उन जो तव्हां जेको बि ॾिसो उन ऐॾो सुठा आहिनि न चश्मा जे मां ॿी साइट ते अहिड़ा चश्मा न ॾिठा हुआ उन जो ऐॾो मस्त हुओ त मां किथे बि वेंदी आहियां त मां खणी वेंदी आहिया पाण सां गॾु ऐं असां उस उस लॻंदी आहे असां उहा पाए रखंदा आहियूं सॾो सॾो ॾींंहं त असांखे जाम उहो सुठो लॻंदो आहे ऐं उन में काई ख़राबी मूंखे लॻंदी न आहे त मां पाए वेंदी आहियां ॿाहिरि ऐं ॿ टे दफ़ा मूंखे जाम ॼण तारीफ़ बि कई आहे की भई वाह केॾो सुठो चश्मो वरितो अथई तूं